आं दाखोलि बुधबार बाजाराव हेडफन बायदोंमोन हेडफन नि नामा ब'ट हेडफनानो मोजां नङा रायलायबाबो थेरोसो बिराद गाज्रि जाया सार्जाबो थाया